मां पंहिंजे बाग़ीचे में पौधा लॻाइण लाइ आसे पासे में जे के नर्सरी हूंदी आहिनि उन्हनि खां वठंदा आहियूं या त कॾहिं कॾहिं इहो इहो वन महोत्सव थींदो आहे वॾे पैमाने ते असां हुन ते जे को उन्हनि महोत्सव ऑर्गेनाइज़ करण वारी नर्सरी या लाइंस क्लब या सिंधियुनि जी बि हिते उहो आहे समिती उहा बि वण डिस्ट्रीब्यूट कंदी आहे त उन्हनि खां असां वठी करे ऐं उहा खुर्पी ऐं कैंची जो उपयोग कंदे पोइ हुन में प्लांट कंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी देखरेख कंदा आहियूं